जैसे सबेरे उठते हैं नहाते धोते हैं और जैसे नहाने धोने के बाद ड्यूटी करने जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं जिससे मेडिकल कॉलेज में तो वहाँ अपनी जिम्मेदारी होती है सबेरे उठकर जाना पड़ता है सुबह आठ बजे से जाकर आठ बजे अब दो बजे तक की ड्यूटी करते हैं ड्यूटी करने के बाद यह अपना तनिक समय पाते हैं तो नहाने जाते हैं जैसे नदी कहीं है कहीं नदी उदी में जैसे गए तो हम तैरना भी तैरने में अच्छा लगता है तैरते पहले तो तैर नहीं पाते थे गहरे में जाते थे हल्का हल्का जैसे पाँव पटकना सीखना और अपने साथ जो जाते थे नहाने धोने वह कहते थे ऐसे तैरा जाए वैसे तैरा जाए ऐसे नहीं तैरना होता है जैसे अपना हम तैरने के बावजूद अपना सुबह जैसे ड्यूटी के लिए ड्यूटी की जिम्मेदारी तो होती ही है लगभग कितनी जो ड्यूटी है का है वह अपना काम धन्धा जिम्मेदारी रहती है जिसे ड्यूटी के नियम होते हैं कुछ कुछ सख्ती हो अब सिक्योरिटी गार्ड होती है जैसे किसी के आदेश पर नहीं जाना होता है जो हमको सिखाया जाता है उसका पूरा ब्योरा दी देना पड़ता है उसके बाद यह आठ बजे गए छह बजे आते हैं सुबह दो बजे छुट्टी हो जाती है आठ घन्टे जिम्मेदारी रहती है जिम्मेदारी के बाद आते हैं जैसे गर गर्मी के मौसम में नहाना धोना भी पड़ जाता है तो सबके यहाँ तो यह नदी के किनारे नहा धो आए चले तो एक दो अब मैं तैर लेता हूँ उनको साथ में ले लेते हैं कि चलो उनको तैरना सिखा देना तैरने में बड़ा अच्छा लगता है यह बुड्डी उड्डी मारना पड़ता है कि वह उधर खेल नदी में खेलना कूदना भी अच्छा लगता है थोड़ी बारे में जो बहल जाता है कभी कदा काम धन्धा करिए तो अपना सिस्टम से दिमाग फ़्रेश हो जाता है थोड़ा थोड़ा काम धन्धा करते करते इधर उधर रुकना पड़ थोड़ा खेलते कूदते हैं आधा घन्टा जैसे कोई कहे आओ चलो खड़े खड़े बुड्डी मारते इधर जो उधर निकलो पहले तो मैं नहीं नहीं तैर पाता था तो कहते थे यह काम नहीं कर पाएँगे यह काम करे एक बड़ा भारी लगता तो हमारे साथ वाले जो लड़के जाते थे वह कहते थे हमें तैरने में तैरने में बड़ा कठिनाई हमको पहले महसूस होता था तब से हम तैरना सीख गए तो जैसे अपना सिद्धा भी तैर लो बेड़का भी तैर लो धीरे धीरे तैरते तैरते इधर उधर थोड़ा बड़ा तैरते रहो इधर उधर काम धन्धा करते रहो तो अच्छा रहता समय जाने नहीं लगता तो दो घन्टे चार कितने दो बजे जाओ चार कितने बजे बज जाता है लगभग इधर उधर जो घूमते टहलते हैं चलना फिर लौट आओ फिर नहाओ धोओ जैसे बाईचान्स इधर उधर काम धन्धा थोड़ा बड़ा करना पड़ता है थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है घर की कि जाओ सब्ज़ी साग लेकर आ जाओ कि बाज़ार जाओ इतने समय कि तुम दिनभर तैरते रहते हो इधर उधर ड्यूटी करके आते हो कुछ काम धन्धा हल्का फुल्का घर का किया करो नहाने चले जाते हो यह सब करना करना पड़ जाता है इधर उधर काम करते हैं ठीक है और अपना काम धन्धा करेंगे ही वह सब बनाएँगे तैरते तैरते अपन थोड़ा काम धन्धा भी करना है फिर थोड़ा फिर लोग आए कि चले आओ एक बजा है पानियों में नहाते हुए बरसात के मौसम में बड़ा अच्छा लगता है तैर और नदी में चले जाओ तैर लो